शादीअ में असां वॾा वॾा बटला सिंथिक टांकियूं सभु भरे रखंदा आहियूं सुठी सुविधा कंदा आहियूं पहिरियों खां बि सुठी सुविधा हाणे आहे ऐं उहो असां पाणी लाइ कंदा आहियूं छो त उन मां भाॼियूं धोपिजनि हर ॻाल्हि चांवरु धोपिजनि सभु ॻाल्हि पाणी खां सवाइ त कुझु बि कोनि आहे पाणी आहे त सभु कुझु आहे ऐं पाणी असां सुठे नमूने भरे रखंदा आहियूं सुठा सुठा घड़ा भरींदा आहियूं सुठा सुठा ड्रम भरींदा आहियूं सुठा सुठा टांकियूं भरिंदा आहियूं पाण खे सनान लाइ पाणी खपे हथ धोअण लाइ पाणी खपे रोटी करण लाइ पाणी खपे आण खे त पाणी जाम खपंदो ई आहे पाणी खां सवाइ त कुझु बि कोन्हे पाणी आहे त सभु कुझु आहे पाण खे पाणी सनान लाइ पाणी खपे हथ धोअण लाइ पाणी खपे हिकु हिकु ॻाल्हि लाइ पाण खे पाणी खपंदो आ्हे पर असां नुक़सानु पाणी न कंदा आहियूं पाणी त पाण खे जेतिरो मतिलबु ईंदो आहे अञा बि असांखे घटि लॻंदो आहे पर पाणी खां सवाइ ॿियों कुछ कमु थिए कोनि थो पाणी त पाण खे सनान लाए बि थो खपे हथ धोअण लाइ बि तो खपे ॿाहिरि वञु महिमान थो अचे शादीअ में सनानु करे केॾो माना पाणी खां सवाइ अॻिते कुझु ॻाल्हि थिए ई कोनि थी न पाणी आहे त सभु कुझु आहे असांखे पाणी आहे त कमु थींदो आहे पाणी न हूंदो आहे त कमु न थींदो आहे पर पाणी जी सुविधा ॾाढी हाणे सुठी थी वई आहे चोवीह घंटा पाणी ईंदो आहे पर पाणीअ जी असां एतिरी क़द्रु कंदा आहियूं सुठे नमूने सां भरे रखंदा आहियूं सुठे नमूने सां वापरींदा आहियूं सुठे नमूने सां हर ॻाल्हि कंदा आहियूं पाणीअ जी असां हाणे वेस्ट न कंदा आहियूं पाणी पर पाणी मतिलबु सुठो ई असांखे मिलंदो आहे अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे जो पाणी जी कमी आहे पाणी पहिरियों खां बि असांखे सुठो मिलंदो आहे असांखे इहा ई हुई आस त भई असांखे पाणी फुल मिले त असांखे मनु ख़ुशि थिए पर असांजो मनु ख़ुशि थी वियो आए